میں بچپن سے ہی دوڑنے کا کافی شوقین ہوں میں نے اسکول میں بھی اکثر پارٹ لیا کرتا تھا ریلے ریس ہو گئی اس میں ہم لوگ چار لوگ دوڑتے ہیں اس میں ہو وہ ہر سال ہوا کرتی تھی میں اس میں بھی پارٹ لیا کرتا تھا اور فور ہنڈریڈ میٹر ریس ہو گئی ٹو ہنڈریڈ ہنڈریڈ میٹر ریسز سب میں میں کافی پارٹ لیا کرتا تھا اور دو تین سال پہلے تاج میراتھن ریس بھی ہوئی تھی جو کہ چھ کلو میٹر کی ریس تھی وہاں اس میں بھی میں نے حصہ لیا تھا ہرڈلس میں بھی میں نے کافی پاٹ لیتا ہوں اور اسکو اب میں کالج میں آ گیا ہوں اس میں بھی میں بہت ہی ایکٹیو رہتا ہوں اسپورٹس میں خاص کر رننگ میں اسپرنٹ میں مارتا رہتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے خاص کر سے صبح شام بہت ضروری ہے کیونکہ انسان کو چست اور درست رکھتا ہے ایکٹیو رکھتا رکھتا ہے انسان کا میٹابولیزم بہت فاسٹ رہتا ہے بہت زیادہ صحیح رہتا ہے اس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے ڈائیبٹیز ہو گئی تھائرائڈ ہو گئی اور لنگس کو کافی اسٹرانگ رکھتا ہے لیور آپ کا اچھا رہتا ہے پوری باڈی ایکٹیو رہتی ہے بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے لیے رننگ بہت ضروری ہے